सिलाई सिलाई सिलाई सीखने की अति आवश्यकता हाँ अति अत्यन्त आवश्यकता थी हाँ अत्यन्त आवश्यकता हाँ था दो इन्च पर गला और ढाई इन्च पर बाँह काटते थे ऐसे ब्लाउज की कटिन्ग की आवश्यकता आवश्यकता हो सकते आवश्यकता हो जिस नाप से ब्लाउज की कटिन्ग कटिन्ग हो होती है उससे हाँ उससे हमें अति आवश्यकता मिल जा सकती है कि जिसमें जैसे हर सूट सूट और का डिज़ाइन डिज़ाइन हमें हमें नहीं हमें सीखना है इसलिए इसलिए अत्यन्त आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है सिलाई मशीन ने सिलाई मशीन अच्छे अच्छे हैं बिठाई के हमें सिलाई करना करनी चाहिए करनी चाहिए करनी चाहिए दे ये साया साढ़े पाँच इन्ची पर कटिन्ग होती है और त्रिकोण नहीं त्रिकोण कटिन्ग कटिन्ग दिखा दिखता है उसे एह त्रिकोण में त्रिकोण जोड़ना चाहिए और फीता निकालना चाहिए साढ़े तीन इन्च का फीता अत्यन्त आवश्यकता अत्यन्त आवश्यकता था फीता फीता कम से कम सारे चा साढ़े चार हाथ का होना होना होना चाहिए इससे हाँ इससे इससे कमर में नहीं बैठ इससे कमर में नहीं बैठता है अब बैठता है इसीलिए मोटापे में वह पट्टी पट्टी थोड़ा ज़्यादा जोड़ देनी चाहिए और पतली में भी सीमित भर रहना रहना रहना चाहिए इससे साया का घेरा बहुत हाँ बहुत सुन्दर होता है देखने में भी अच्छा लगता है जैसे कुर्ती कुर्ती का कुर्ती का कुर्ती की भी कटिन्ग जिसमें बड़ा बाजू है तो उसे बड़ा बाजू देना चाहिए और जिसमें छोटा है छोटा देना चाहिए गला की कटिन्ग साढ़े चार इन्च कटिन्ग करनी चाहिए और और ऊपर नीचे बगली पाँच पाँच साढ़े पाँच इन्च का करना चाहिए जिससे जिस स्केल से कपड़ा नापने वाले स्केल से उसे सीधा कर लेना चाहिए तब कटिन्ग करनी चाहिए कटिन्ग करनी चाहिए नहीं तो कपड़ा बेकार हो जाएगा के स्केल से नहीं नापिएगा तो कपड़ा बेकार हो जाएगा इससे इससे इससे कपमा कपड़ा देखने में अच्छा नहीं लगेगा इसी का इसी कारण हाँ इसी कारण अच्छे से कटिन्ग करनी चाहिए कर करना चाहिए जैसे पटियाला पैजामा जैसे साढ़े आठ पहले बगली का बगली फीता निकालना है फिर पन्द्रह इन्ची पर पट्टी काट करके साइड कर लेना है पन्द्रह से पन्द्रह इन्ची पर पट्टी साइड कर लेना है और पन्द्रह पन्द्रह पन्द्रह कमर के नीचे नाप करके उसको कटिन्ग करके साइड कर लेना चाहिए फिर चुन्नी बनाना है चुन्नी पर बना करके सिलाई सीधी सीधी करनी चाहिए